आमच्या वाठारांत पयलीं ल्हान आसतना आमी सद्दां जे खेळ खेळटाले तातूंत भितर सोडिनी खेळ हो एक सामको उपिक्त असो आनी तितूंत सुद्दां त्याच प्रमाणें एक पांच क प्लेयर खेळाडू आसताले आनी दोन ग्रूप आसताले त्या ग्रुपां भितर सोडिनी म्हणटा तेका हात लावप आनी पळप आनी तेका मागीर तेजो पाटलाव करून तेका धरप आनी त्या शिमेच्या भितर हाडून तेका सोडप अश्या प्रकारची ही गेम म्हळ्यार आनी बरीच शक्तिची बी आनी तशी युक्तिची बीन जसो हात लावन तें पळो की तेका तें धरून हाडप खंयी गेलो जाल्यार तेका तें धरून हाडून त्या हातून भितर तेका शिमेच्या भितर क्रोस करप आनी तेन्ना ती गेम कंम्प्लिट जाताली अशें प्रकारची ही गेम त्याच प्रमाणें फातरांनी खेळटाले सात फातर घेताले आनी ती हाताचेर घेवप आनी ती हातावयल्यान तळट्या वयल्यान पट्टी करप आनी हाताचे पलटे हेजेर घेवप आनी कितले फातर उरले ते परत ते झिरकोवप आनी झिरकोन ते घेवप म्हणजे ही गेम जी आसा पय ती ती बी कला कला जाय तेका कित्याक हाताच्या ज्या वेळार ते तेजो बेलन्स दवरप आनी ते फातर आपूण ते कशे उरतले फाटले बेक सायडीक तें पळोवप आनी तें खेळप अशे प्रकारची ती ही गेम एक आसा आनी दुसरी गजाल जी आसा ती वेगळे वेगळे गेम खेळटा आसतना आमकां बाकी कडेन आमकां वयचें वयता आसतना किंवां एखादें खेळटा आसतना आपूण दुसरे कडेन जें वयता त्या वेळाचेर रोम्यांनी म्हण एक खेळ खेळटाले रोम्यांनी म्हणोन तें कितें आसता ज्या वेळाचेर जे चिकल भाग आसा त्या चिकल भागाक एक पांच स प्लेयर आसताले खे खेळाडो आसताले आनी तेका ते एक लाकडाचो तुकडो आनी तेका टोक काडलें आसतालें आनी तें टोक तें एक मारप आनी तें चिकला मारप आनी तें चिकलान मारून तेका परत तो चिकलान मारून तो काडपाचो प्रयत्न करप आनी तो काडटा आसतना तेका बाकिच्या प्लेयरांनी तेका आडोवपाचो प्रयत्न करप पूण तो ते कितल्या प्रयत्नान तेका तो रोंम मारून रोमों म्हणटाले तेका तेका तो टोकाचें यें धार मारप आनी तेका तो उचलून काडप आनी तो उचलून काडलो की तो मागीर तो बाकिच्या प्लेयरांनी धावप अश्या प्रकारची ती एक गेम म्हणल्यार चिकलान खेळपाची म्हळ्यार जग ज्या कडेन दलदल आसा अशे जाग्यार म्हळ्यार तो रोंमपाक जाय म्हळ्यार तेका टोक आसा तें टोक तेकपाक जाय अशे प्रकारची गेम अशी वेगवेगळे सोडिनी खेळटाले ते सोडिनी आतां सांगल्या प्रमाणें तशी प्रकारची वेगवेगळी गेमी ल्हानपणांत जेन्ना खेळटाले त्यो खूब म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो आनी तेणी करून तेका शरिराक व्यायाम जातलो आनी आपूण ते युक्तिनय खेळटालो म्हळ्यार त्ये खेळटा आसतना आपल्याक खूप फायदो जातालो शरिराच्या दृश्टीन एक्सरसायज जाल्ल्या कारणान आमी नकळत तो एक्ससायज आमचो सोडिनी खेळटना किंवां हेर फातरांनी खेळटना किंवां रोमांनी ह्या प्रकारची गेम खेळटा आसतना तशें गड्ड्यांनी खेळटाले पयलीं त्या वाटेन गड्ड्यांनी म्हुळ्यार तेका एक मील आसतालें आनी त्या मिला भितर बरेशें अंतर एक पांच सात आठ मिटर अंतराचेर तेका एक मील बारीक खड्डो सो करप आनी तेतून भितर तो गड्डो सारको बसपा जाय आहलो आनी तो गड्डो गेलो की वयर सायडीन उरलो की तेका दुसऱ्यान तो मारप आहलो गड्डे मिलान गेलो की तो जिकलो अशे पद्दतीन ती गेम आसली आनी ती अजून पर्यंत केन्ना आज ती पळयली जाल्यार त्यो गेमी हळू हळू त्यो कमी जाल्ल्यो आसा पूण त्यो खेळत आसता आजुनूय तशेंच प्रकारचे आमी पयलीं काजुचो बियो आसताल्यो आनी त्यो काजूचे बियो अशे पद्दतीन मांडटाले की ते माती थोडिशी घालप आनी तेजेर त्यो सारक्यो मांडप आनी तेका एक घोटर म्हण उरतालो आनी मोटो एक काजूची बी ती लावप आनी तें सायडीन लावप आनी ती पयसच्यान मारप जशे ती उदारणाक जशे गड्ड्यांनी खेळटा ते तशीच ती बियांनी खेळटाले म्हणजे काजुच्यो बियो मांडप आनी त्यो खेळप आनी त्या वेळाचेर त्यो बियो मांडल्यो न्ही तितल्यो मांडल्यो की ती तितली बियो त्यो तेका त्या खेळाडू येताल्यो तो जमा करतालो आनी खुबश्यो बी तेगेल्यो एकटेन जाताल्यो म्हणजे एक जमेची जास्तीन की जास्त बियो आपूण कशें एकटेन करतलो हे युक्तीन तो खेळटालो आनी त्यो त्यो बियो एकटेन करून आपूण तो जमा करून तो घेवन वयतालो म्हळ्यार ही एक जमेची गजाल म्हळ्यार आपल्याक जास्त बियो आज मेळटल्यो आपूण ह्या युक्तीन खेळटलो हेंय कला त्या त्या बीक खेळटा आसतना तो दाखयतालो आनीक त्यो आज त्यो लोक पावल्यो आसात तरी आसतना दिसता की आमी ल्हानपणांत अशा प्रकारची गेमी खेळल्यान आमकां त्यो प्रोसाहित जाताल्यो किंवां गांवा भितरूच ल्हान ल्हान भुरगें जेन्ना आमी ते एकटेन जाताले त्या वेळाचेर ते सहजरित्या ना खर्चीक तेका खर्च कांय नासतना आमी त्यो घरतो घरा घराक किंवा वाड्यार वाड्यांनी आमी त्यो गेमी खेळटाल्यो ह्यो आता ज्यो सांगलां आमी सांगल्यात त्यो सगल्यो गेमी आमी न खर्चीक म्हणटा तेका खर्च नासतना आनी एक्सरसायज ही शरिराच्या दृश्टिन आनी मा मानसीक दृश्टिन ह्यो दोनीय गजाली आमी ह्या ह्या गेमितल्यान आमकां मेळटाल्यो खरोखरच त्यो उत्कृश्ट अश्यो आहल्यो